कूलर तऽ हमे खरीदलियै लेकिन एकरासँ बहुत हमरा फायदा भै रहलौ छै किआ तऽ घरोके भी पूरा ठंडा जे गरममे रहैत रहियै आब ओ परेशानीसभ हमरा दूर भै गेलय आब हमरा बड़ा अच्छा लागैत छै एकरासँ बड़ा फायदा फायदा भेलय